प्रणाम दीदी और बताइए ठीक है और बताइए साड़ी चाहिए आपको अच्छा आपको चहिए साड़ी ना अच्छा किस तरह की साड़ी चाहिए बताइए पूनम साड़ी चाहिए अरे दीदी और भी साड़ी हैं हमारे यहाँ बहुत तरह की साड़ियाँ हाँ सिल्क रेशम है कॉटन है हाँ और नेट वाली साड़ी है हाँ बनारसी साड़ी है पैथिनी साड़ी है हूं हाँ एक पैथिनी साड़ी निकली हुई है वो भी चाहिए आपको अच्छा तो शादी विवाह शादी हुआ शादी विवाह पड़ा हुआ है अच्छा अच्छा चलिए तो कितना नंद की अच्छा तो कितने तक में चाहिए आपको किस रेंज पर अच्छा तो कितना चाहिए जैसे मेहमानों के लिए चाहिए कि केवल खुद के लिए चाहिए आप बताएंगी तब तो

अच्छा कम दाम का तो ये जैसे कि बनारसी टाइप बनारसी चाहिए कि सिल्क रेशम का या पैथिनी मतलब जो महँगी साड़ी होगी वो लड़की की शादी है तो भाई उसके लिए पैथिनी या बनारसी ये दो साड़ी मान लीजिए अच्छी अच्छी हैं तो वो पैक करा दें अच्छा ये हूं हूं अच्छा और बाकी साड़ी हाँ और बाकी मतलब पूरे नग से जड़ा हो

किनारे जो डिज़ाइन डिज़ाइन रहता और आँचल पे डिज़ाइन रहता वैसी साड़ी दुल्हन की चुनरी अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है समझ में आ रहा है अच्छा ये जो दुल्हन की साड़ी होती है वो जैसे आँचल पे ज़्यादा रहे और नीचे किनारी जैसे रहती नहीं क्या बाडर पे बड़ा डिज़ाइन ज़्यादा रहे तो चलेगा अच्छा मतलब ऐसा चाहिए और ले लीजिए कि मेहमानों के लिए जैसी साड़ी चाहिए उन लोग के लिए कैसी साड़ी चाहिए सिम्पल चाहिए बनारसी चाहिए कॉटन चाहिए कैसी चाहिए अच्छा कढ़ाव कढ़ाव वाली कितनी तक में चाहिए आपको अच्छा पाँच सौ तक में मतलब पेटीकोट साड़ी दोनों एक ही में दें चलिए अच्छा ठीक है और बताइए अच्छा ठीक है मेहमानों के लिए हो गई और जैसे अच्छा मतलब सब और दुल्हन में दुल्हन वाले में भी लगा होना चाहिए हूं हूं

अच्छा ठीक पूनम साड़ी मतलब कितना पैक कर दें पूनम साड़ी भी बोली हैं ना आज कल वो बहुत हाँ तो वो कितना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है और ठीक है अच्छा ये तो आपका हो गया और जैसे कि होती नहीं क्या वो देने के लिए वो शादी में होते नहीं वो पर जो